म्हाका स्वताक पोंवपाक कळना पूण लोकांक जें पोंवता तें हांव पळयतां म्हाका कळटा लोक कशें तरेन पोंवता कशें हात हालयतात कशें पांय हालयतात हें हांव पयतालें आनीक म्हजें भुरग्यांक पोंवपाक एक ल्हान सो व्होळ आसलो त्या व्होळान म्हजो मांव आसता त्या भुरग्यांक पोंवपाक शिकयतालो आनीक पोंवपाक दोन माडाचें जे बोंडे आसतात मोठे मोठे तें एकटांय करप तेची जोडी करप आनी तेजेर रावन तेंका पोंवपाक शिकोवप अशें तरेन तें तेंका पोंवपाक शिकयलें आनीक हांव आमची पयलीं कितें आसतालें नळ ना घरांत उदक ना कपडे धुता जाल्यार त्या व्होळांत वचप धुवपाक आनीक अशें करून एक दीस हांव म्हजो चलो आनी चली ज्या तिगय जाण कपडे घेवन धुवपाक त्या व्होळार गेलीं आनी कपडे धुवता धुवता धुवता म्हजो पांय घसरलो आनी हांव उदकांत पडलें हांव उदकांत पडलें म्हणटगीर म्हाका कितें करप तें म्हाका समजना म्हजो चलो बोवाळ मारता मम्मी मम्मी हात हालय पांय हालय करता मोट्या मोट्यान सांगता आनी म्हाका कितें करप तें म्हाकाच कळना पण तेणें लास्ट कितें तरी करून म्हाका हात दिलो आनी म्हाका वयर काडलो हो एक अणभव म्हाका खूब याद जाता की असो अणभव म्हाका आयल्लो आसा